دہلی کی تاریخ اور تمدن کے بارے میں سیکھنے کے لیے سیاحوں کے پاس کئی بہترین مواقع اور مقامات ہیں جن میں میوزیم تاریخی عمارت اور مقامی تہوار شامل ہیں یہاں کچھ اہم مقامات ہم ذکر کرتے ہیں نیشنل میوزیم بھارت کا سب سے بڑا میوزیم جس میں قدیم تہذیب و آٹ اور تاریخی اشیا کی بڑی تعداد موجود ہے انڈیا گیٹ کے پاس نیشنل وائر میموریل اور امریکن سینٹر بھی ہے جو دہلی کی تاریخ اور فوجی ورثے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں مہرولی آئرن پلار قطب مینار کے پاس واقع یہ ستون تقریباً سولہ سو سال قدیم ہے اور اس کو لوہے کی ساخت کے باوجود زنگ نہیں لگا راشٹر پتی بھون میوزیم یہ میوزیم بھارت کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ میں ہے اور یہاں بھارت کی سیاسی تاریخ اور صدارتی اشیا کی نمائش کی جاتی ہے لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا تعمیر کردہ یہ قلعہ دہلی کی تاریخ اور معماری اہمیت کا حامل ہے قطب مینار یہ مینار دہلی سلطنت کے ابتدائی اسلامی حکمرانی کا یادگار ہے ہمایوں کا مقبرہ مغل بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ جو مغلیہ فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے جامع مسجد بھارت کی سب سے بڑی مسجد جو شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی دہلی کا دورہ دہلی کے گلیوں اور بازاروں کے مختلف موضوعاتی دورے جو تاریخ ثقافت اور کھانوں پر مرکوز ہوتے ہیں دورگا درگا پوجا دہلی میں منعقد ہونے والے درگا پوجا تہوار خاص طور پر

چترنجن پارک میں بنگالی ثقافت اور روایات کی جھلک پیش کرتے ہیں دیوالی کے دوران دہلی کے مختلف مقامات پر روشنیوں کے تقریبات اور بازاروں کی رونق دیکھی جا سکتی ہے ہولی رنگوں کا تہوار دہلی میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے بھارت رنگ مہوتسو یہ تہوار نیشنل اسکول آف ڈراما کی جانب سے منعقد ہوتا ہے اور بھارت کی تھیٹر کی روایات اور نئی پیشکشوں کو نمائش کے لیے پیش کرتا ہے انڈی انڈیا انٹرنیشنل سینٹر یہ مرکز مختلف ثقافتی تعلیمی اور سماجی تقریبات کے میزبانی کرتا ہے کھانا دہلی کا کھانا خاص طور پر چاندنی چوک اور پرانی دہلی میں یہ یہاں کی ثقافت اور تاریخ کا عکاس ہے خریداری دہلی کے بازار میں جیسے خان مارکیٹ سرجن سروجنی نگر اور دلی ہاٹ مختلص دستکاری مصنوعات اور ثقافتی اشیا کی خریداری کے لیے مشہور ہے یہ مقامات اور تقریبات دہلی کی تاریخ اور تمدن کے بارے میں سیکھنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں اور سیاحوں کو دہلی کی گہری اور متنوع ثقافت کا تجربہ کرنے میں مدد دیتے ہیں